ہاں اردو زبان کے بارے میں کچھ عام غلط فہمیاں اور ان کا ان کا حل اردو زبان کے حوالے سے کئی غلط فہمیاں عام طور پر پائی جاتی ہیں جو لوگوں کے بے درست تجربے تجربات یا تری تاریخی معمولات کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے اوکے یہ سب یہ یہ سب سے زیادہ پھیلی ہوئی غلط فہمی ہے یہ سب سے زیادہ پھیلی ہوئی غلط فہمی ہے حقیقت یہی ہے کہ اردو ایک ہندوستانی زبان ہے جسے ہر مذہب کے لوگوں نے بولا سیکھا اور ترقی دی ترقی دی پریم چند راجندر سنگھ بیدی فراق گورکھ پوری جیسے نامور افراد اس کی مثال ہیں دوسرا اردو عربک یا فارسی کی زبان ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو پورے طور پر عربک یا فارسی سے لی گئی ہے جبکہ اصل میں اس کا اس کا گرامر اور بنیادی اسٹرکچر ہندی کھادی کھڑی بولی پر مبنی ہے